جی ہاں ہماری کمیونٹی میں کئی ایسے موقع اور تہوار ہیں جہاں رقص اہم کردار ادا کرتا ہے شادی بیاہ کے موقعے پر دلہن کے مایوں اور مہندی کے تقریبات میں روایتی رقص ہوتے ہیں تہوار جیسے بسنت عید ہولی دیوالی پر بھی خوشی کے اظہار کے لیے رقص کیا جاتا ہے خاص طور پر عرش یا میلوی میں صوفیانہ رقص جیسے دھمال عام ہوتے ہیں پنجاب میں بھنگڑا اور سنگھ میں ہو جمالو جیسے رقص بہت اہم رکھتا ہے گاؤں دیہات میں فصل کاٹ کٹائی کی خوشی میں بھی رقص کیا جاتا ہے کسی کامیابی یا نئے بچے کی پیدائش پر لوگ خوشی سے رقص کرتے ہیں ہمارے رقص روایت جذبات اور ثقافت کے مظہر ہوتے ہیں رقص ہمارے تہذیب ورثے اور زندہ رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے رقص کے ذریعے نسل در نسل روایات منتخب ہوتی ہے یہ نوجوانی کو اپنی ثقافت سے جوڑنے میں مددگار ہوتا ہے بعض مخصوص دن جیسے ثقافتی دن اسکولوں میں بھی رقص کی نمائش ہوتی ہے رقص سے تفریح نہیں بلکہ اظہار اور ہم آہنگی کا ذریعہ بھی ہے یہ افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور کمیونٹی میں اتحاد بڑھاتا ہے اس لیے رقص ہمارے معاشرے ثقافتی روحانی اظہار کا اہم حصہ ہے